रेस्टोरेन्टसे मँगबै छिए ऑनलाइन बहुत चीज जे खाना खाइके मोन होइ छै सब मँगै सकै छिए जइसे चावल रोटी दही मछली पिज्जा केक हलुआ आइसक्रीम बहुत चीज मिठाइ ऑडर कै के मँगबै पड़ै छै

रेस्टोरेन्ट छै बढ़िआँ बढ़िआँ बेगूसरायमे बढ़िआँ बढ़िआँ रेस्टोरेन्ट छै मेन ऑडर आधा घण्टामे पिज्जा जइसे जोमैटो एप भै गेलै बहुत सारा एप छै जोमैटो आधा घण्टामे खाना बढ़िआँ बढ़िआँ पहुँचै दै छै गरम गरम जतना जो जे प्राइस होइ छै सब जइसे पचास रुपामे पिज्जा सओ रुपा दुइ सओ पिज्जा केक तीन सओ केक चारि सओ जो आइसक्रीम सब ऑडर कर करल जाइ छै ऑडर करैमे लोकेशन तोकेशन दै छिए एड्रेसपर फल्लाँ चिन्हबो वहाँतक पहुँचै दै छै कोइ कहीँ दिक्कत नहि होइ छै रस्ता उस्तामे ऑडर करै करि दै छिए रेस्टोरेन्ट्स आबै छै ऑडर अण्डा केक बिरिआनी जो जे खाइके मोन होइ छै मिठाइ तिठाइ सबचीज ऑडर करै छिए फेर पहुँचै दै छै ऑनलाइन सुविधा सुविधा छै ऑनलाइनमे जइसे गाममे शहरमे हरेक जगह कहीँ भी ऑडर कै के मँगै सकै छिए कहीँ भी रहबै वहाँके लोकेशन देबै तऽ ऑडर करबै खाना जे मोन हलुआ केक चाउमिन नूडल्स पिज्जा बर्गर जे खाइके मोन होतै सब ऑडर करबै चाहे जइसे लोकेशन देबै गामकेमे एड्रेसके नाम जहाँ रहबै वहाँ कोनो एड्रेस देबै वहाँ चलि अएतै ऑनलाइन पेमेन्ट ऑनलाइन अगर पेमेन्ट कटबैके तऽ ऑनलाइन पेमेन्ट कटा देबै नहि तऽ अएतै तऽ कैश दै देबै कैश भी लै छै डिलेवरी डिलेवरी होइ छै बहुत सारा सुविधा छै ऑनलाइन करबै जहाँके एड्रेसमे कि जहाँ रहबै वहाँ एड्रेस देबै तऽ खाना वहाँ आइ जएतै मिठाइ केक जइसे जो चाउमिन नूडल्स बर्गर पिज्जा ईसब ऑडर करिके मँगबै छी ऑडर कै देबै जहाँके ऑडर लोकेशन देबै वहाँपर चलि अएतै बहुत सारा खाना पिना सुविधा रेस्टोरेन्ट बगलेमे छै कतेक छै रेस्टोरेन्टके नाम बहुत हइ बहुत तरह रेस्टोरेन्ट बेगूसरायमे छै खुलल ऑनलाइन करतै जोमैटो पिज्जा बर्गर जो खाने का मन है ओसब ऑनलाइन करते हैं ऑनलाइन किएक कर कर करै पड़ै छै ईसब आबै छै ऑनलाइन गाड़ीसे आबै छै कोइ साइकिल अगर ओ जेना जे होइ छै गाड़ीसे पहुँचाबै छै डिलेवरी ई जगह लोकेशन जहाँके दै छिए वहाँ डिलेवरी कै दै छै पहुँचै दै छै या ऑनलाइन पेमेन्ट कटल रहै छै तऽ एना रुपा नहि दै पड़ै छै अहाँ अगर ऑनलाइन नहि कटेबै तऽ घरपर आबै छै तऽ रुपा जतनाके रहै छै ऑडर ओतना दै पड़ै छै खाना पिज्जा बर्गर नूडल्स चाउमिन सबचीज ऑडर करिके खाइ पड़ै छै